ہیلو جی سر آپ کہاں سے بول رہے ہیں سر آپ کی شاپ کا نیم کیا ہے اوکے سر کہاں پر ہے آپ کی شوپ اوکے سر راوس فش ملےگی آپ کے یہاں سر مجھے راوس فش جو ہے نا مجھے تندوری میں کرنی ہے جی سرمئی روکھی ہوتی ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ راوت بہت اچھی ہوتی ہے سرمئی جو ہے تھوڑی سی چکنی ہوتی ہے

لیکن راوس کا سنا تھا میں نے کہتے ہیں کہ راوس بہت اچھی فش ہوتی ہے اور اس میں جو ہے کانٹے بھی کم ہوتے ہیں جو کہ تندور کے لیے بہت اچھی رہتی ہے وہ سر راوس کیا روپے کلو ہے اچھا اور سر مارکیٹ پرائس سنا تھا کہ یہ فور ہنڈریڈ روپیز ہے نہیں سر مجے فریش چاہیے تو میں جو ہے میں آپ کی شاپ سے آ کے لے جاتا ہوں سر اوکے سر اوکے تھینک یو